हाँ मैं पाँच तारीख बोल सकता हूँ तीन जनवरी उन्नीस सौ अट्ठ्यासी पाँच अप्रैल उन्नीस सौ तिरासी पाँच मई उन्नीस सौ पिच्च्यासी छ अगस्त दो हजार छ सात दिसम्बर दो हजार बारह